كچھ سال پہلے كے مقابلے ٹيكنالوجى كافى بدل گئى ہے پہلے كے زمانے ميں انٹرنيٹ كنكشن موبائلس ٹى وى وائى فائى سوشل ميڈيا يہ نہيں ہوا كرتے تھے اگر كسى كو پيغام پہنچانا ہو تو وہ خط كے ذريعے پہنچاتے تھے اس سے بہت دن لگتے تھے ان تک خط پہنچنے ميں اور كافى وقت ضائع ہوتا ہے ڈيولپمنٹ كے ساتھ لينڈ لائن فون آيا لينڈ لائن فون اس ٹائم ميں ہر كسى كے گھر ميں موجود نہيں ہوا كرتا تھا لينڈ لائن فون كے بعد كى پيڈ فون آئے كى پيڈ فون ہم كہيں بھى لے كر جا سكتے تھے اس سے كسى سے بھی بات كر سكتے تھے اور صرف گيم كھيل سكتے تھے اور اس ميں چاليس روپے كا ريچارج ہوا كرتا تھا اب انٹرنيٹ كنكشن اتنى بڑھ گئى ہے كہ ٹيكنالوجى ميں كافى زيادہ بدلاؤ آگيا ہے ٹيكنالوجى بہت زيادہ بدل گئى ہے امپروو ہوئى اب ہم انٹرنيٹ سے آن لائن فوڈ آرڈر كر سكتے آن لائن شاپنگ كر سكتے آن لائن كلاسز جوائن كر سكتے اور ہم يہاں گھر بيٹھے فارن كے شخص سے بات كر سكتے ان سے ويڈيو كال كر كے ان كى کيفيت پوچھ سكتے انہيں ديكھ سكتے ہيں اور ہميں انٹرنيٹ سے ہمارى جانكارى مل جاتى ہے اور ہميں كسى كى معلومات كرنا ہے كسى چيز كى تو ہم فون سے اسمارٹ فون سے كر سكتے ہيں ليپ ٹاپ سے كر سكتے ہيں انٹرنيٹ كے ذريعے اور ميں ايئرٹيل كى سم استعمال كرتى ہوں اس ميں دو سو كا ريچارج كروانا پڑتا ہے اور اس كى نيٹورک كنكشن كافى زياہ اچھى ہے جى شكريہ